हा इहो अनुभव मां पंहिंजे मथा ई महिसूसु कयो आहे छाकाणि की पंजटीह साले जी उमिरि में ई मुंहिंजो वज़न पंजटीहनि किलनि खां सठि ते अची पहुंतो हो ऐं मां हली फुली ॾाढो ॾुखियो सघंदी हुअसि मुंहिंजा ॻोडा जवाब ॾेई चुका हा डॉक्टर मूंखे पट ते वेहण जे लाइ मने कई हुई त मां ॾाढी परेशानु थींदी हुअसि छो की मुंहिंजी उमिरि एतिरी कान्ह हुई ऐं मिंट खां वधीक उमिरि वारा माण्हू चङी तरह हलंदा चलंदा हा ऐं पट ते वेहंदा हा चङी तरह खाई पी सघंदा हा मुंहिंजो इहो सभु बंदि थी वियो हो इन करे मां धीरे धीरे योगा जे पुठिया अनु सिखयसि योगा सिखयसि ऐं उन मां मूंखे धीरे धीरे फ़ाइदो थिअण शुरू थी वियो अॼु जी तारीख़ में मां चङी तरह हली सघंदी आहियां मुंहिंजो वज़न घटि थी वियो आहे ऐं मुंहिजो खाइण पीअण बि सही थी वियो आहे पहिरीं जेको मूंखे खाइण में या कुझु हजम थिअण में ॾुखयाई थींदी हुई हूअ बि हाल अॼु कोन्ह थी रई आहे ॻोडन में फ़र्कु अची वियो आहे पट ते वेहण में काई दिक़तु कोन्ह थी थिए मूंखे ऐं हली चङी तरह सघां थी केर केर महिला पलथी मारे बि मां वेही रहंदी आहियां मूंखे उनमें के तरीके़ जी ॾुखयाई न थींदी आहे ऐं पहिरीं वधीक देरि पट ते वही न सघंदी हुअसि पर धीरे धीरे फ़र्कु पवे थो मूंखे ऐं खाइण पीअण जो बि मूंखे हाणे ॾाढो फ़र्कु पियो आहे मूंखे पहिरीं जेको खाधो हजम न थींदो हो उहो हाणे हजम थिए थे